हेलौ हँ हँ आउ हॅं हँ बहुत बढ़िआँ अछि रोड आहाँ जा सकलौं हन रोड कहीँ नहि गड़बड़ अछि बहुत बढ़िआँ बहुत बढ़िआँ अछि कहि नहि अछि कहि नहि किछु नहि नहि किछु नहि अछि बहुत बढ़िआँ रोड अछि आहाँ जा सकलहुॅं हन हँ देख सकलहुॅं हन कहि गडबड़ी नहि अछि कहि नहि बदमास गुण्डा नहि कहि नहि हॅं हँ आबि सकलहुॅं हन रेस्ट हाउसमे भी राखि सकलहुॅं हन आहाँ रोडो बहुत बढ़िआँ अछि कार से आहाँ चलि आयब सकलहुॅं हन कहि दिक्कत नहि अछि नहि नहि कहीँ नहि हरक्कत होयत बहुत बढ़िआँ रहै अछि कहि अहाँके दिक्कत नहि पहुँचत

सब चीजके ब्यवस्था बनल अछि आहाँ बेसी जे चाहै छी भोजन करैके लेल सबचीज आहाँके सकलहुॅं हन किछु नहि दिक्कत होयत आहाँ निकलि सकलहुॅं हन फिल्ड फिल्ड सब चीज हँ हँ सरकार के सब चीज प्रशासन लागू अछि आहाँ जहाँ इच्छा हुए आहाँ बुलू घुमू जाउ कोइ दिक्कत आहाँके नहि पहुँच सकल हँ सब सस्ता अछि सब सस्ता हँ हँ घुमू फिरू रोडपर आहाँ गाड़ी राखू साइड लगाकऽ कोइ दिक्कत नहि होयत

एकदम चलि आबु आहाँके गाड़ी के कोइ दिक्कत नहि अछि अपनो नहि कोइ दिक्कत है आहाँ आबि सकलहुॅं हन हूँ ठण्डा तऽ कम अछि हँ हँ चाद्दरि एकआध गो लऽ लेब हल्का फल्का अभी हॅं छै राख हँ अच्छा रऽ राखू